अंधविश्वास जे यऽ अखन लोगमे जादा यऽ सभ ओकर जादा माइंड भी करै यऽ कियाकि कहै यऽ अगर केकरो अगर हम बात नहि मानब या ककरो हम कहब नहि मानब तऽ ओ अगर हमरा श्राप दऽ देत या किछु कए देत तऽ हमर बुरा भए जायत नीक नहि होयत एकर अंधविश्वास जे यऽ अखन बहुत जादा आदमीके दिमागमे बैठल यऽ अंधविश्वास जे छै अहाँके डर भेल हमरा लागैया सभके लागैया की अंधविश्वास जे यऽ जादा ताक़तो यऽ विश्वाससऽ एहि कारण अंधविश्वास जे यऽ जे भगवानके मानैया या नहियो मानैया कहैया की नहि अंधविश्वास जे छै जादा ओकर शक्ति यऽ अंधविश्वास जे यऽ सभ जादा गाँव देहातके लोक जादा मानैया अंधविश्वास आ जे कनिटा पढ़ल लिखल यऽ ओकरो अंधविश्वास जादा माने यऽ कियाकि ओकरा जानकारी नहि यऽ की होइया जे लोक कहलक ओकर बात पर जादा विश्वास करै यऽ ओहि कारण अंधविश्वासक जादा ओसभ महत्व दै यऽ